ہم ایک نئے مقام پر گئے اور وہاں سے ہمیں اپنے قصبے ایک نئے قصبے یا نئے علاقے میں جانا تھا اُس کے لیے ہم نے آٹو بک کیا اور آٹو بک کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اُس پہ سوار ہوئے سوار ہونے کے ساتھ وہ اپنی گاڑی لے کے چلا اور اُنہوں نے ایسے راستے کا انتخاب کیا جس راستے میں ٹرافک کم ہو جام کم ہو حالانکہ شہر میں کافی جام ہوتا ہے لیکن اُنہوں نے ایسے راستے کا انتخاب کیا جس میں جام وغیرہ نہ ہو اُس کے باوجود وہ بآسانی لے کے چلتا رہا اپنی ایک رفتار میں اور طرح طرح کے مناظر دکھاتا رہا راستے بھی خوشگوار تھے راستے بھی بہتر تھے اِسی طریقے سے اُنہوں نے ٹائم سے پہلے پہنچایا اور ٹائم سے پہلے پہنچانے کے ساتھ ساتھ اُنہوں نے پیسے بھی کم لیے اِس کے لیے بھی میں اُس کا بہت شُکر گُزار ہوں کہ اُنہوں نے اپنے ہمیں اپنے مقام تک بآسانی پہنچایا اور ایسے راستے کا انتخاب کیا جس میں ٹرافک وغیرہ جام وغیرہ کم ہو اِس سے ایک سر میں درد ہوتی ہے اُنہوں نے ہمیں تمام تکلیفوں سے بچا کر اپنے مقام پر کم وقت میں کم پیسے میں پہنچایا اِس کے لیے بھی میں ڈرائیور کا بہت شُکر گزار ہوں